तशें लोकां कडल्यान बरेशे अशे गूड फीडबॅक्स मेळ्ळे आहात ब्लावज शिंवता तें लोकांक परफेक्ट जातात करता तें डिजायन लोकांक आवडटा आनी विणलले पासून टेबल क्लोत म्हण तोरण म्हण लोक बरेच बरेच घेतात तें म्हणटा कॉम्बिनेशन बीन कलर कॉम्बिनेशन बसून बरें आसता म्हण डिजायन युनीक आसतात अशें म्हणून आनी

हांवें अशे खुबशे जाणांक लग्नाक पसून विणून टेबलक्लोत म्हण तोरण म्हण विणलेली डक्स म्हण आनी अशे किदें जायत्यो गजाली क्रियेटीव गजाली अश्यो कोरून लग्णाक गिफ्ट केल्ल्यो आसा कोणाकूय सणांक पुसून टेबल क्लोत जाय जाल्यार नाजाल्या तोरण जाय जाल्यार हांवेंन तेंकां विकतें अशे दिल्यात लोकांक ही गजाल खूब आवडटा लोक म्हणटात म्हणल्या किदें तरी बरें बरें अशें आपूण म्हणोन करता डी बिकॉज ह्या गजालीक खूब डिमांड आसा आयज काल ल्हानांतलो ल्हान टेबल क्लोत पसून पाचशें सशें रुपयान मेयटा